बिहारमे युवा बहुत बेरोजगार छै जाहिके कारण बहुत युवा बाहर चलि जाइ छै नहि समयसँ वेकेन्सी मिलै छै आओर नहि समयसँ एग्जाम कराबै छै जाहिके कारण बहुत ने युवा बेरोजगार रहि जाइ छै आओर इहाँ जे ने कॉम्पटिशन कम्प्यूटर शैक्षणिकके बहुत जरूरत छै सरकारके इएह जरूरत छै कि इहाँ फैक्टरी लगाबै जइसेकि बहुत इण्डस्ट्रिअल आओर चीनी उद्योगके जरूरत छै आओर

जकर कारण बहुत लोक बाहर नहि जाइ दोसरे स्टेटमे नहि जाइ आओर अपनेही बिहारमे रहै जिस आओर इएह अपना बिहार डेवेलप करि पाबै